ओ मछली मरी हुई किताब जे छनि स्वर्गीय राजकमल चौधरीजीके से हर जगह समाज ओकरा स्वीकार नहि कए सकलय किआतऽ किछु एहनो बात छै जे अपना सामाजिक स्थितिमे किछु बात छै जे परदामे रहय के छै किछु परदासँ बाहरके गप छै त ओ परदाके अन्दरोके गपकऽ बाहर निकालयके कोशिश केलखिन हँ बहुत बेसी जे अपन समाजमे स्वीकार करब कनीटा बेसी भारी लागैत छै लोक ओहिमे अपनाकेँ सम्मिलित करब लागैत छै की हम कोनो खराप काज तऽ नहि कऽ रहल छी तऽ लोक ओहिमऽ अपनाके सम्मिलित करब अपनाके भारी बुझा लागैत छथिन हुनका होइत छै नहि ई असामाजिक बात तऽ नहि छीकै तैं लोक ओहि द्वन्दमे फँसिके हुनका निगेटिव तरफ नकारात्मक सोच हुनका प्रति हुनका आबि जाइत छै